मुंहिंजो मेन टॉपिक आहे ॿार संभालणु मूंखे चार ॿार आहिनि चारईं ॿार मस्त में मस्तु आहिनि ॿ छोकिरियूं ॿ छोकरां आहिनि पहिरीं हिकु छोकिरी आहे उनजो नालो आहे उनजो नालो आहे दियू त दियूं त अहिड़ी मस्त में मस्तु ॾाढी मस्तु छोकिरी अन हुनजी हलती चलती ॾिसो त सेम छोकिरनि जहिड़ी पैंट शर्ट पाए अन वरी आहे छोकिरी दादागिरी एतिरी जंहिंजी का हदि ई न वरी ॿी हूंदी तमना उहो तमना वरी नटखट एतिरी मस्तु नाज़ुक सॼो सॼो ॾींहुं टीचरिंग टीचिंग कंदी हुई सभिनीनि खे पढ़ाए ॿैसी जाओ उभती जाओ वेही रहो हेठि उथो ईअं करे सॼो ॾींहुं वेठी पढ़ाईंदी पाण बि बुकूं पढ़ंदी हुई सिंधीअ में अल भ भे भला ॿे बकरी पे पलो ईअं करे वरी आहिया वरी ॿियो बि ॿ ट्विंस छोकिरां आहिनि हिकु हिकु कृष्ण हिकु कृष्णा ॿ ट्विंस आहिनि उन्हनि ॿिन्हिनि जा स्वभाव ॾिसो त हिकदमि अलॻि ॿई हिक ॿिए खां अलॻि ऐतिरां ॾांवा ऐतिरा ॾांवा तव्हां ॾिसो त ॾाढो मज़ो अचीं वेंदव तव्हां सभिनी खे एतिरा मस्तु मुंहिंजा बबू आहिनि उहे हाणे ॾहें सालें जा थियां आहिनि पहिरियां त हिक साल जा हा ॾाढो तंग कंदा हुआ ॾाढो हींअर वरी कुदरत वॾा थियां भॻिवान दया सां मूंखे कुझु वांदो न आयो अॼु क्रिकेट में रमणु वेंदा आहिनि अन पढ़ाई बि कंदा आहिनि अॼु एस एस सीअ ताईं पहुता आहिनि ॾहें दर्ज़े ताईं पहुता आहिनि अने हमेशह पढ़ाईअ में बि सुठा नम्बर खणी ईंदा आहिनि परिणाम सुठो आणींदा आहिनि असीं नवें टका थीं वेंदो अथनि हिननि जो परिणाम हा बाक़ी त अन वरी रोज़ु गेम गेम रमणु वञनि हा रमत रमणु वञनि अने वरी पोइ पिकनिक बि रखंदा वेंदा आहिनि स्कूल में पिकनिक में वञनि अहिड़ी तरफ़ पंहिंजो पियां हलाईंदा आहिनि पाण खे टी वी ॾिसणु वञनि मोबाइल घटि यूज़ करणु ॾींदी आहिनि छाकाणि त मोबाइल असां टिन्हिनि में जो हिक ई मोबाइल आहे मन मां न चवंदी आहे त चुप करे वेठा आहिनि शुकुरु आहे वरी बि घुरनि कोन था पिया मोबाइल न त घुरनि त मूंखे ॾियणो पए रांदि करन न वरी छोकिरां हा बाक़ी सभु ॻाल्हि में ॾांवा आहिनि हिकदमि ॾांवा ॿार त एतिरा मस्तु आहिनि न पर पाण खे चवणो पए अने असांजो चयो मननि था अन वरी अहिड़ो न त केॾी महिल बि तोकारे करे ॻाल्हायो हुजेनि हा ममा हा ममा हे बबू त स्कूल वञनि न रोज़ु पहिरें पईं वञनि रोज़ु पेर पवनि अन भॻिवान जो वञी दर्शन करनि वाहेगुरु चवनि मन जेको बि कोई बि भॻिवान चवांनि दर्शन करे अने पोइ ज वेंदा आहिनि आ मंदर में भेण जे पुठियां जय झूलेलाल जो मंदरु आहे न उते बि रोज़ु दर्शन करे पोइ स्कूल वेंदा हा शाम जो वरी चवंदी हुआ वरी चकर हणी अचो पढ़ंदा हुजनि सलन पढ़नि पोइ थकी पवनि मां चवांनि जो तंहिंखा मंदर में दर्शन करे अचो हा अन मूंखे बि वरी ॾाढी मदद कंदा आहिनि शाम जो कुझु ममा कुझु खुटो आहे कुछ खुटो वधो हुजे त किराने जी दुकान था वठणु वञनि पेसा वठी करे चवांनि वञो बेटा वठी अचो अॼु त माॻेई अटा बि पीहारे ईंदा आहिनि अटा पीहारे अचे करण कुझु बि वस्तु खपंदी हुजे मूंखे बाज़ार मां हे ॿई वञी करे वठी अचनि मूंखे ॾाढो साथ आहे ॿारनि जो हा मन समझदार ॿार अॼकल्ह वॾा थी वञनि था त थोरी ॿारनि जो बैलेंस बिगड़े थो पर इहे अञा ताईं त सुठा आहिनि ॿार हा हा बराबरि